अहाँके गाड़ी अभी तकलए कहाँ रुकि गेलक आपके वजहसँ पिकअप लेट हो गेलक हमरा अइ काममे स्थगित हो गेलै अभीतक पहुँचलै नहि तऽ हम अहाँसँ दूसरा जगह ससौला चलि एलिए अभीलए की होतै कइसे होतै अहाँके की करू अभीतक नहि आ पएलै कइसे होतै अँ अभी कइसे तब होतै बताबू थोड़ा पिकअप अपनेके लेट कर गेलकै अभी अभीतक नहि अएलकै अभी हम ससौला चल अएलकै नहि अभीतक की होतै बताउ अहाँ की करू कइसे होतै ने